मैंने अपने खाना बनाने कि शुरुआत कक्षा सातवीं से कि थी मेरी माता जी का एक्सीडेंट होने के पश्चात मेरी माता जी ने मुझे निर्देश दिया कि खाना बनाना खाना बनाने कि पैक्टिस शुरू कर दे सबसे पहले मैंने कुकर लिया उसमें दाल चढ़ाई दाल चढ़ाने के बाद मैंने उसपर चावल बनाया चावल बनाने के बाद सब्जी कि बारी आती सब्जी में मैंने चिकेन बनाया था चिकेन को धोने के बाद उसमें तेल से बढ़ाने के बाद उसमें सभी मसाले डालें उसमें प्याज घिस के डाला टमाटर अदरक लहसून सभी चीज डालने के बाद उसे पकाया पकने के बाद उसमें पानी डाला और सभी मसाले डालें जिससे चिकेन बन गया चिकेन बनने के बाद मैंने आटा साना आटा सानने के बाद मैंने उससे रोटी बनाई रोटी बनाने के बाद मैंने सभी घर वालों को यह परोसा उसके बाद सभी ने खाना खाया सभी ने बहुत तारीफ की कि खाना बहुत अच्छा बना है उसके बाद मेरी माता जी कि स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं माता जी फिर से खाना बना सके तो मैंने पुनः खाना बनाया मैंने सुबह कि चाय बनाई गैस पे मैंने पानी उबाला चायपत्ती डाली शक्कर डाली अदरक डाला जिससे कि चाय बनी उसके बाद चाय सभी को दी सभी को चाय भी बहुत पसंद आई जिससे कि मेरी सभी ने तारीफ की उसके बाद रात के खाने कि बारी आती है कि रात के खाने के लिए पुनः मैंने दाल चावल सब्जी रोटी बनाई जिससे की सभी को वह फिर से पसंद आया और मेरे खाने बनाने कि शुरुआत हुई और आगे यह सिलसिला चलता रहा और मैं आजतक खाना बनाता आ रहा हूँ और सभी को वह बहुत पसंद आता है जिससे कि सभी तारीफ करते हैं मैं प्रतिदिन यह खाना बनाता हूँ और सभी घर वालों को अपने खिलाता हूँ